हॅलो

तूं कोण आ आं बाय हांव केसो इन्फॉमेशन कर तुका आ भाज्यो भाज्यो येता ते आ आ बरें कित सांगू तुका ओय वोय वोय वोय वोय गिमा तेंपार दुसऱ्यो भाज्यो पावसा तेंपार दुसऱ्यो भाज्यो रोताय गीम गीम म्हणजे शी पट तेद ना तुमी किदें म्हणटा विंटर विंटर विंटर सिजन हय आ आतां आतां आमी ऑलरेडी शेत वेत सारकी पोतून कोसून दवरल्या भाजी आतां बी घातली आमी आतां घेयात तीं कोवें जाता न्हू कसून म्हणचे प्लाव करून प्लाव प्लाव हय हय हय आतां आतां आतां मागीर वयतली आतां तिंत मुळो मागी मुळो मुळो म्हणजे रॅडीश तुमची रॅडीश आनी आनी वांयगी ब्रिंजॉल नाबाक कित म्हुणटा तुमी तें बरे गोल गोल जाता ते नाब वोय वोय ना ना ग्रीन जाता तें आं आं करेक तर नीपणीप हय सारकें सारकें तर नीप आनी मागीर दुसऱ्यो भाज्यो तांबडी भाजी धोये भाजी आनी सारकें स्पेशल हे पाड हे म्हयन्या जाता म्हणटा तें कुवाळी कुवाळ्याची आमी जायते धोश बोश करता न्हू आ कुवाळी आ कुवाळ्याची दोश बेश्ट लागता हय कुवाळी जाता गरयता वय वय आनी आनी ह्यो ह्योच तर भाज्यो जाल्यो रांदपाच्यो आनी आनी व्हरस बरें आमी सांगो प्यावपा रोयता पावसां भाज्यो मात्श्यो दुसऱ्यो ह्यो भाजयो बीन जाता पूण पावसांत तेंपार इरवीर आनी घोसाळी पडोळी भेंडे आ हे सोगले हय हे सोगले जाता जाता पूण पावस चड पडटा न्हू त्यो मातशें लावपाक मात्शें त्रास जाता आनी हें तवशीं बी वोय वोय वोय ती तवशीं हीर वीर मातशें एशको एश कोन शिरपी बिरपी लायन तशी करता आमी आनी आनी आनी दोंगराचेर तवशीं भेंडे बरें जाता वोय वोय तेका पावस चड न्हू शेतान रोवपाक जायना आनी त्या व तेंपा शेतान पीक हेजें भाताचें लायलें आसता न्हू हय जाता जाता पूण देवाचे देवान पावस धाडला न्हू सो उजो घालपा तितली पडना आमकां हय ओय ना ना आतां होच फावट ते तेंपार कांयच उलयना न्हू आतां गिमा तेंपार हय ना ना गिमा तेंपार चोडे आहा तें सुदोक तें उजावपा पुरता आमी ओय ओय कांय सुद्दां आसना देखू शेतसान कांय रोयना गोंया ताप चोड नू हय आनी ऑरोसपूर टोमाटां टोमाटां तेणली जाता वोय वोय देखू देखू आमचें गोंय बरें न्हू आ बरें बरें बरें आ ओके आनी केन्ना जाय जाल्यार फोन मार आ ओके ओके